हॅलो आ सांगा हां हय कोकोनट फार्म आसा आमचे अशें केपें हय मेन गांवच्या भागान येत

एक खूब आसा खूब कडेन आसा आमचे आनी दुसर आं मेळटले तुमकां आमचे कोकोनट अशें न्ही आनी बी दुसरें कल्टिवेशन मिन्स सुपाऱ्यो तशें आसा आमचे कोकोनट न्ही तुमकां कित जाय तें सांगात आं कोकनट मेळटले मेन आमी वन कप पर टेन रुपीज

मेळटले ना तुमी डिलिवरी आमी डिलिवरी करता हय आसा

तुमचे मीन तुमी खंयच्या एरिया रावत तशें न्ही तशें

आं लागीं आं मागीर सांगता तुमकां कितले चार्जीस ते आं ओके

आं आं आं ओके आं तुमकां तुमकां जाय तशें मेळटले

आनी आनी किदें भायर अशें जाय मिनीग कोकोनूट आश न्ही आनी दुसरें आनी कांय नाका न्ही बरें